ہاں ہم نے خود کا ترجمے کا استعمال کیا ہے گوگل میپ وغیرہ یہ سب یوز کیے ہیں جیسے مجھے کبھی ایک بار مارکیٹ کا پتا نہیں تھا

ہمیں صحیح سے پتا نہیں چل پاتیں جیسے گوگل میپ میں جیسے اندر گلیوں کا زیادہ اندر راستہ ہوتا ہے تو وہ ہمیں صحیح سے بتا نہیں پاتے لیکن جو مین مین مارکیٹ روڈ وغیرہ اور یا ایرئے کے بارے میں جو بتانا ہوتا ہے وہ گوگل میپ سے بالکل صحیح اور بہت اچھا پتا چل جاتا ہے اور میں نے تو بہت بار ایسا کیا ہے کہ گوگل میپ کی ہیلپ سے کہیں جا گئے ہیں اور کئی بار ہمیں ٹرانسلیشن وغیرہ کرنی ہوتی ہے تو گوگل میپ کی گوگل کی وہ ہیلپ سے ہم اپنی ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں ایزیلی ہو جاتی ہے اور بالکل صحیح ہوتا ہے وہ ایسا کچھ نہیں کہ غلط ہوتا ہے یا ہمیں صحیح راستہ نہ پتا چلے یا ہمیں صحیح بات نہ کلیئر ہو تو گوگل کی ہیلپ سے میں ہم بالکل صحیح ہوتا ہے بہت کم یوٹیوب وغیرہ پہ کہہ سکتے ہیں خراب ہوتا ہے لیکن گوگل پہ صحیح ہوتا ہے گوگل پہ خراب نہیں ہوتا اور اس کی ہیلپ سے بہت بلکہ اور آسان ہو گیا ہے پہلے زیادہ آسان نہیں تھا لوگوں سے پوچھنا پڑتا تھا لیکن اب گوگل کی وجہ سے ہمیں گوگل میپ کی وجہ سے ہمیں کسی سے زیادہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں صرف گوگل میپ آن کرنا ہے اور اس کو ایزیلی ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں ہمیں جانا ہوتا ہے کیونکہ اس میں بالکل راستے بالکل صحیح بتاتے ہیں میپ جو ہے چاہے گاڑی سے جائیں یا پیدل جائیں جیسے بھی وہ بالکل صحیح راستے پہ پہنچا دیتا ہے